تہواروں کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے میں ہندو معاشرے کے بارے میں بات کرنا چاہونگا ہندو معاشرے میں ہولی دیوالی وغیرہ بہت ہی دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے دشہرا ہے دشہرا جو ہے ہندی معاشرے میں ہندوؤں کے دھرموں میں بہت ہی پرانے زمانے سے منایا جاتا ہے یہ پرمپرا بہت ہی پرانے زمانے سے ہے اور دشہرا جب ہوتا ہے تو نو دس دن پہلے ہی دشہرے کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں ہندو محلوں میں میلہ لگنا چالو ہو جاتا ہے میلے میں بچے بڑے بوڑھے سبھی گھومنے آتے ہیں اور دسویں دن راون میں آگ لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی اسی طریقے سے ہے مسلمانوں میں جب عید ہوتی ہے عید سے پہلے ایک مہینے روزے رہتے ہیں روزے میں مسلمان ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جب عید آتی ہے تو عید کے وقت مسلمان بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے عید کی تیاریاں کرتا ہے عید سے ایک دن پہلے چاند رات کو مسلمان سبھی اپنے گھر میں دودھ گھی بادام کشمش کاجو وغیرہ لا کے رکھ لیتے ہیں جس سے اگلے دن وہ کھیر بنا سکیں اور اپنے پاس پڑوس کو اور اپنے دوستوں کو گھر پر بلا کر انہیں کھلا سکیں اور ان سے گلے مل سکیں اور اسی طریقے سے مسلمانی معاشرے میں بقرہ عید ہے بقرہ عید سے دس دن پہلے پندرہ دن پہلے عید کا چاند دکھتا ہے اور سبھی آدمی اپنے گھر پر بکرا لے کے آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں بقرہ عید کا جو تیوہار ہے مسلمانی معاشرے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے بہت ہی پرانے ٹیم سے ہے اور مسلمان اس تیوہار کو بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے مناتا ہے